स्टार्स पळोवपाक जाय जाल्यार टॅलेस्कोप जाय अशें ना आमकां उगड्यां दोळ्यांनी बसून नखेत्रां दिसतात हांवें एक प्रयोग म्हणून म्हजें काँसेंट्रेशन वाडोवपा खातीर टॅरसाचेर न्हिदून स्टार्स पळोवपाक सुरवात केली पयलें पयलें अशें खूब विचित्र कशें दिसलें पूण मागीर हळू हळू म्हाका अशें दिसपाक लागलें खूब नखेत्रां उगट्यां दोळ्यांनी दिसपाक लागली आनी म्हजें काँसेंट्रेशन वाडपाक लागलें तशेंच मनाक आनी आंगाक खूब शांती आनी धोदोसकाय मेळ्ळी त्या खातीर जेन्ना जेन्ना थायर्डनस आंगांत येयलें हांव मळब नितळ आसा जाल्यार नखेत्रां पळयतां ही आतां खरें सांगपाक म्हाका एक संवय कशी जाल्या त्या खातीर हांव म्हयन्यांत दोन तिनदां तरी स्टार गेजीग करता